हॅलो

आं कोण उलयता गे आं हय हय हांव फेणी बी विकता मुगे आमगेर काजू बीन आसा फेणी विकतां हांव एक बाटली आठशीं रुपया आतां किदें सांगो गे तुका आतां सगळें वाडला मगे फेणी काजू बीन तें चड आसना ना गे बाय कशें जायना आमकां हांव एकलेत न्हू आमी आनी खूब जाणां बायलां बीन येता काम करपाक तेंकाय मातशें हें हॅल्प बीन जाय पडटा न्ही हांव बर मागीर फाल्यां जाल्यार परव सांगता तुका आनी इतलेत घे आनी नाका तुका फेणी हय हय हय बरी सारकी फ्रॅश सारकी अशेंच तूं काडले मळे सोमते करून बाटले घालून दवरले सामकी फ्रॅश हय हय वखदांक बीन सगळ्याक बरें पडटा पोटान दुखल्यार घेवपाची मागीर आनी खंय दुकताल्यार घेवपाची मागीर न्हीद येना जाल्यार एक घोंट मारून न्हिदपाचे सगळ्याक बरी आसा फाल्यांत यो फाल्यां सकाळची यो हय हय सगळ्याक आसा आनी जाल्लें जाल्लें म्हुट्टे बीन सगळें तें माकोड बीन खाता आसा तें कमी पडटा म्हणून जाता तशें करून दवरता आमी फ्रेश ना गे तशें कशें करूं सवाय सगळें आतां लोक येता तांकां एकूत रेटान दिता तुका कशें सवायान दिवं गे तें बरें दिसपाना न्ही ना गे तशें करपाक जायना पयलीत काजू मागीर तेंची ती व्हडली फॅक्ट्री बी आसतली आमची ती गांवठी आमी गांवठी मनीस घे आमगेले अशे फ्रेश आसता तेंचे किदें कॅमिकल काय किदें मिक्स करून दिता आसतली ती बरें फाल्यां आं बरें यो हांव रेडी करून दवरतां आं बरें बरें दोन बाटल्यो जाल्यार दोन बाटल्यो जाल्यार एक हजार सयशीं जाता रेडी करून दवरी आं आं बरें बरें चल बरें आं